किसान क्या है कि वो अपने पशुओं को एक अच्छी जगह जैसे उनकी सुविधाओं में जैसे मकान में या किसी जगह अच्छी जगह रखेगा उनको पानी देख रेख उनकी उनके चारा पशुओं का खिलाने के लिए सुरक्षित जगह रखेगा और पर्याप्त जगह जैसे खुली हवा जैसे अच्छी जगह रखने से खुली हवा भी मिलती है और पक्षियों को जैसे उनके कुछ दूध देते हैं वो तो वो दूध में भी कुछ कम देते हैं तो इनका भी जैसे बढ़ दूध भी बढ़ता है उनका और चारा वारा कुछ खिलाने से हम लोग उसे ज़्यादा खुली हवा और तनाव को कम करता है और अच्छा संतुलन रहता है किसान